आं आंनि जिउआव गोनांसिन आयदाखौ सोलोंदों जाहैबाय आंनि बिमा बिफानिफ्राय आंनि बिमा बिफाया आंखौ उन्दैनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि गोनां आयदाफोर फोरोंदों जेरैहाय गेदेरफोरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौ अननाय गोबां गोनांथिफोरखौ आंखौ फोरोंदों आरो देरनायजों लोगोसे गोबां मावनाय दांनाय संनाय खावनाय फोरोंदों दिनै बिसोरनि फोरोंनाया आंनि जिबनाव गोबां गोहोम खोख्लैदों दिनैहाय आं गाव संनाय खावनाय खालामनो गोरों आरो बिसोरनि फोरोंनाय बायदि दिनै आं गेदेरफोरखौ मान होनो आरो उन्दैफोरखौ अननो गेदेरफोरनि बोसोन बायदि सोलिनो मोजां लामाखौ लामाजों थाबायलांनो बेबायदि आंखौ फोरोंदों आरो बिसोरनि फोरोंनाया दिनै आंनि जिउयाव गोबां गोबां मोजां खामानिफोरखौ लाबोदों